میرے خیال سے آنے والے چند برسوں میں تکنیکی اعتبار سے سائبر سیکورٹی کو حل کرنا بہت مشکل ہونے والا ہے سائبر سیکورٹی ایک بڑا حسساس مسٔلہ ہے اور اگر اس جانب توجہ نہ دی گئی ابھی وقت رہے اور یوں ہی لوگوں نے بےتوجہی برتی اس پہلو کی جانب سے تو آنے والے چند سالوں میں یہ ایک سنگین مسٔلے کی شکل اختیار کر لے گا اور لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے